हाँ रुकिए आप पाँच मिनट में बताती हूँ हाँ पहले एक कस्टमर है पहले इनको हैंडल कर लूँ फिर उसके बाद बताती हूँ हाँ हाँ तो आपका ये सिलना है आपके बच्चे के लिए यूनिफ़ॉर्म है मैं इसको एक हफ़्ते के बाद दे दूंगी ठीक है हाँ अब आप बोलिए आपकी क्या बात है कहिए

हाँ अरे तो आपको पहले और आना चाहिए था जब आपके बच्चो का स्कूल भी खुलने वाला है तो तो अभी रुक जाइए ज़रा मैं देख लेती हूँ कहाँ पे आपकी क्या रखा हुआ है हाँ सिर्फ़ एक नंबर तो कुछ बताइए कब देके गई थीं युनिफ़ार्म का कलर कुछ तो बताइए अरे तो आपको आपको एक बार आके फिर से याद दिलाके तो जाना था तब तो हम सिलते हमारा ये काम ही है अब हमें हम इतने सारे बच्चों का युनिफ़ार्म रखी हुई है

अरे तो आपके पास फ़ोन नंबर तो रहा होगा आप फ़ोन लगा देतीं मैं दूसरे काम से चली गई थी ना हाँ अच्छा आप देखीए हाँ देखते हैं हम देखते हैं कहाँ पे रखा है हाँ दिखाइए ज़रा स्लिप दिखाइए अच्छा हाँ

अच्छा हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं हाँ तो ये रहे ये है ड्रैस आपकी देखिए इसमे पैंट सिल गया है शर्ट बाकी है मैं बस शाम तक सिल के देती हूँ ठीक है अभी मेरे मेरे काम करने वाले जो वर्कर हैं वो आए नहीं है जब वो आ जाएंगे थोड़ी देर में तो मैं करवा देती हूँ आपका काम ही पहले करवा दूंगी ठीक है

नहीं नहीं ये देखिए ये रखा है मेरे पास ये देखिए आपके सामने ये दिख रहा है नाप रखा हुआ है और पूरा लिखा हुआ है पैंट इसलिए आपका तैयार हो चुका है जो लड़का पैंट बनाता है वो दूसरा है और जो शर्ट सिलता है वो दूसरा है अभी शर्ट वाला आया नहीं है पैंट सिल के उसने वो अपना काम कम्पलीट करके चला गया है अब शर्ट वाला आएगा तो शर्ट सिलेगा ना

तो आप एक काम करना आप पहले मुझे कॉल कर लेना फिर उसके बाद आप आइएगा हाँ ठीक है हाँ हाँ ये जो भी ये कार्ड में जो सबसे ऊपर वाला नंबर है ना लास्ट में ट्रिपल नाइन है ये वाले नंबर पे आप लगा लीजिएगा फिर भी आपको सात सात आठ बजे तक मिल जाएगी शर्ट ठीक है आप परेशान नहीं होना नहीं नहीं आपको आज तो मिल ही जाएगा अगर नहीं मिला तो सुबह आपको ग्यारह बजे हर हाल में मिल जाएगी अभी आपके बच्चे स्कूल को पांच दिन बाकी है ना हाँ हाँ अब देखिए हमारे यहाँ तो युनिफ़ार्म ही का काम होता है तो आप एक युनिफ़ार्म का हज़ार रुपये लगेगा ठीक है हाँ आप एक काम करिएगा आप अपने बच्चे को लेके आइएगा अपने बच्चे को लेके आइएगा तो उसी को पहना के देख लेंगे और फिर जैसा रहेगा तो सामने आपके करके दे देंगे ठीक है आप परेशान नहीं होइए वैसे भी आपको पहले एक दो बार कॉल कर लेना था तो आप कॉल कर लेतीं तो हो जाता

एक मिनट रुकिए ज़रा एक मिनट रुकिए मेरे ये कस्टमर को हैंडल कर लूँ हाँ हाँ तो रुकिए तो हाँ एक मिनट रुक जाइए हाँ आपका क्या बाकी है हाँ ये लीजिए आपके ये बच्चे कि ये युनिफ़ार्म है ये इसके पैसे दे दीजिए हो गई है और एक बाकी है वाइट वाली वो मैं आपको शाम तक दे दूंगी ठीक है आप थोड़े पैसे जमा करके जाइए अरे आप रुकिए जी अरे तो रुक तो जाइए दो मिनट रुक जाइए ना दूसरे भी तो आ रहे हैं ठीक है हाँ तो आप तो हाँ

हाँ देखिए वो आता है मेरे काम करने वाला अब उससे बात कर लेते हैं अगर वो सिल देगा तो हम आपको ये आप अपना ये नंबर देती जाइए तो हम बता देंगे तो आप जब आना शाम को तो उनको लेती हुईं आना ठीक है

हाँ हाँ हाँ अब देखिए ये स्कूल खुलने वाले हैं तो मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है अगर वो लोग सिल देंगे तो मैं करवा दूंगी ठीक है हाँ हाँ नहीं अभी देखिए हाँ हाँ हाँ आप इसके लिए मेरा काम बहुत अच्छा है मेरा काम बहुत अच्छा है मैं अच्छे से करवा दूंगी अब देखिए टाइम लगा है लेकिन आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा

चलिए ठीक है हाँ हाँ आप शाम को आ जाइएगा हाँ ठीक है